नमस्ते नमस्ते सर बोलिए जी सर जी सर आपकी शादी है कौन से कैमरा कराना है सर आपको फोर के करवाना था सर हो जाएगा सर आपकी दुल्हन का घर कहाँ है आजमगढ़ है सर तो हो जाएगा आजमगढ़ में ज्यादा दूर नहीं है तो हो जाएगा सस्ते में हो जाएगा आपका फोटोग्राफी भी हो जाएगा रिकार्डिंग भी हो जाएगा आपका इंगेजमेंट से लेके सुहागरात सब सिस्टम हो जाएगा सर कॉस्ट सर इसका कोस्ट सर आपका पाँच हजार रुपये में हो जाएगा इंगेज़मेंट का

ड्रोन का तो हम छः हजार रुपये लेते हैं ड्रोन का भी पूरे रात भर नहीं नहीं ड्रोन का कम नहीं होगा रात भर उड़ाएँगे तो कइसे कम होगा सर जी सर उसका लेंस ऊपर नीचे कम बेसी किया जाता है जो जी जी उसका अगर आप तीनों का मिला लेंगे तब भी आपका तेरह ओरा हजार रुपये में हो जाएगा तीनों इंगेजमेंट आपका ओ और शादी का वो सब पूरा लेके तेरह ओरा हजार में हो जाएगा सब कुछ गेआ और आपको फोटो फ्रेम बनवाना रहेगा वो भी हो जाएगा हमारे यहाँ बहुत अच्छी क्वाल्टी में फोटो फ्रेम बनाया जाता है जी अच्छा अच्छा वर्क मिलेगा आपको कोई उसमें आपको कोई शिकायत की बात नहीं रहेगी आपको सब हिस्टी दी जाएगी पूरा फिर उसमें आपको जो जरूरत हो आप कस्टमाइज करा सकते हैं हाँ हाँ अरे सर आपको क्वालटी में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको क्वालटी बहुत तगड़ी मिलेगी एकदम एच डी क्वालटी मिलेगी फोर के वाली पूरा एकदम जी जी सर आप पैसा देंगे आप टेन्सन मत लीजिए जो टेन्सन लेना होगा हम लोग लेंगे आप केवल अपने शादी का आनंद लीजिएगा बाकी हम आपको अपने आपके शादी की जो होगी यादें सब एच डी क्वालटी में देंगे

एकदम एकदम नंबर एक का बहुत तगड़ा कैमरा रहेगा सर हमारा कम्पनी है सर सोनी कम्पनी का है जी सोनी कम्पनी का है और नया कैमरा है अभी नया अच्छे चलाने वाले हैं बढ़िया कैमरा लड़के भेजेंगे सर हम भी आ जाएँगे कोई दिक्कत नहीं है तीन चार मिनट की तो बात है अरे मतलब वही हो जाएगा तीन चार मिनट में आपसे मुलाकात होने के बाद हो जाएगा कम सर ठीक है बताइएगा ठीक है जी कम हो जाएगा ठीक सर ठीक हो जाएगा नमस्ते सर नमस्ते